हाँ पूरे दिन में अलग अलग चीज़ों के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि यदि मैं खाना बनाने ही जाती हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हम फ़्रेश होने जाते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है ब्रश करने में मुँह हाँथ धोने में पानी की आवश्यकता होती है नहाने में घर की सफाई करने में भी पानी की आवश्यकता होती है और घर में पेड़ पौधों को भी पानी देने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है खाना बनाए तो सब्ज़ियाँ धोने में खाने में पानी डालने में और अलग अलग प्रकार से पानी की आवश्यकता होती है पानी के बिना तो दिन भर में कोई काम ही नहीं हो सकता है पीने है पानी की आवश्यकता होती है और दिन भर में जो भी कपड़े हुए हैं कपड़े धोने में आजकल तो वैसे भी दीपावली का सीजन चल रहा है दीपावली आने वाली है तो सफाई हो रही है तो पानी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ वह भी सही रूप से ज़्यादा उसको व्यर्थ भी नहीं करती हूँ